जय झूलेलाल हांजी गौरव थो ॻाल्हायां तव्हां केरु हा हरे राम हरे राम ॿुधाइए मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधाओ

अच्छा अच्छा हांजी हांजी हांजी न न घर में त तबियत ख़राबु कोन हुई बसि चए पियो थोरी तबियत ख़राबु थी लॻे दर्द थो थिए पेट में हा हाल हा हा कल्ह खाइणु वियो हुयो दोस्तनि सां गॾु पंहिंजे हा हा हा हा हा ठीकु आहे हा मां चवां थो पंहिंजी वाइफ खे हू अचे थी वठणु ठीकु आहे मां त ऑफ़िस में आहियां त मां हुन खे चवां थो हू अची वेंदी हिन खे वठणु न न मां चवां थो हुन खे हू पाण ई अची वेंदी ड्राइवर सां गॾु हा हा चवां थो न ड्राइवर सां गॾु अची वेंदी कार में वठी खणी वेंदी हुन खे हुन खां पोइ ॾिसंदासीं छा थो थिए हा न

हा हा हा ठीकु आहे हा हा सम्झी सघंदो आहियां स्कूल में किथे हूंदो हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां चवां थो हुन खे साफ़ु कपिड़ा खणी ईंदी कोई ॻाल्हि कोन्हे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां चवां थो ठीकु आहे धन्यवाद सर न न न हा पंद्रहं वीह मिंट घटि में घटि हा अधु कलाकु अची वेंदी मां चवां थो

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा वरी तव्हां गरम पानी पीआरींदव मां अचां थो वाइफ खे चवां थो हू ईंदी पाण ई कार में खणी ठीकु आहे ठीकु आहे भाउ ठीकु आहे जय झूलेलाल ठीकु आहे दोस्त